صحت کے لیے تیراکی بہت سارے فوائد اس میں سے چند فوائد یہ ہیں کہ نمبر ایک اس سے اس پانی کی بہاؤ سے سینہ مضبوط ہوتا ہے اور دل کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ خون دل کی دھڑکن اور خون کی گردش میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے ان کے ایک ایک جوڑ بھی مضبوط ہوتے ہیں جسم کا اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اور اس حساب سے تیراکی ہوتی ہے جس حساب سے ہماری مشاقی ہوتی ہے اسی حساب سے سانس کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملتا ہے اس طرح اور جتنی ہماری تیراکی ہوگی اتنا ہی ہمارا مشق ہوگا اتنی ہی دیر ہم سانس روک سکتے ہیں اندر اور تیراکی سے خون کی گردش بھی تیز رہتی ہے ایک دم انسان چست رہتا ہے پھرت رہتا ہے اور انسان ایکٹیو محسوس کرتا ہے تیراکی اس معنوں میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے